आमच्या जिल्ल्यान संस्कृती पद्दती पयलीं पासुनच्यो आसा त्यो एक पयलीं म्हाड्डोळा चतुर्दस जाता थंय मेळ वयता बरे नाचत धोल ताशे वाजयता नाचता ल्हान भुरगे जाणटे सगळे वयता आनी एक दे देवाच्या देवळा कडेन वयता ते म्हाळशेच्या आनी सगळे एकी कडेन येता आनी बरें मजा देवा सरीं मेळ नाचता खंयच्या गांवचे गांवचे येता तेंचीं कंपीटिशनाय आसता नाचता आसतना कोण प्रायजांय दवरलेली आसता तेंकां दुसऱ्या आमच्या माशेलान ग हें जाता चिखलकालो म्हणून एकादशी कडेन पावसान तेन्ना थंयसर सगलो लोक येता आनी सगळे एकामेकाचे अशे हें जाता कोण केन्ना कोणाक गावना ते एकी कडेन जमता थंय मजा येता तेंकां पारंपारीक कशें आमचें आसा तें गांवांन परत आमचे गडे आसता आमच्या तिवऱ्यान हांगा गडे पडटा होळी होळी घालता होळी जाली की मागी गडे पडटा भार येता ल्हान मोठे भुरगे सगळे वयता सगळे एकामेकाक मेळनाशिल्लें मेळटा एकामेकाचे मागीर आमी ते गडे जाले की सगल्या गांवांन भोंवता अशीं कापां वाडटा आमच्या गांवांन गोड अशें म्हणून आनी सगले ल्हान मोठे भुरगे येता सगळे बरी मजा येता तेंकां आनी आमचे पयलीं पासून पद्दत आसा ती गडे जाले की मागीर भोंवता ते दारान तीं कापां दिवप मागीर तेंकां तशेंत आमच्या गांवांन एक वर्सान एकदा देवीची पालकी भोंवता मिरवणूक कशी आनी ती घरोघरीन वयता सगल्यांच्या तशेंच ते पालके खातीर सोयरीं दायऱ्यांक सांगतात सयरीं दायरीं येता एकामेकागेर वयता आनी बरें उरता सगलें हें अशी परंपरा आमच्या गांवांन पयलीं पासून आसा चालू तशें द हें करता आमच्या गांवांन हें आमच्या गोंयान जी परंपरा कशी आसा पयलीं पासून ती चालू आसा आजून पर्यंत